आं साहा रोंगौ गाइखेर साहा आरो लाल साहाबो बानायनो रोंगौ बेनि अनगायैबो आं गोबांखौनो खाला बिदि खालामनो रोंबावगौ जेरै आं लिबु बिदै आनारस बिदै आरो आनारस बिदैनि अनगायै जोंहा बर'फोरनि मोनसे बैसागु फोरबोआव आं जौ बिदै माने निसा बिखौहाय आराम संनो रोंगौ बे जुइस खौ बा बिदैखौ ओरै बायदि बानायो ओंखाम संनानै माने एंखुरखौ संनानै एमाव होनानै दै सोमनानै बिखौ ओरैबायदि बानायो बेखौनो जों बैसागुआव लोंनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरो बिदैया ओरैबायदि गोथाव जायो ना आं बानायनाया बुंनाङा आरोखि बिदै माने रस जायखौ जों लोंनानै गोजोन मोनो गोजोन होयो देहा सोलेर गोजोन मोनो लोंनानै